جی سر فرمائیے جی جی جی کو نہیں تو آپ کو کون سا فون چاہیے ہمارے پاس جو ہے آئی فون ہے آئی فون فورٹین ہے آئی فون تھرٹین ہے لینووو ہے اوپو ہے پوکو جی جی کم ریٹ میں تو آپ کو جو ہے پوکو کا آپ کو تین آپشن دے رہا ہوں پوکو ہے سیمسنگ ہے اور اوپو کا ہے اور سیمسنگ میرے خیال سے بہت بہتر پڑے گا اس لیے کہ یہ بہت اچھا فیچر میں آیا ابھی نیا لانچ ہوا ہے اور ریم بھی اس کا اچھا خاصا ہے چھے جی بی ریم ہے اور بھی اچھا خاصا اور فیچر بہت شاندار اس میں دیا ہوا ہے اور زیادہ نہیں مطلب ٹونٹی کے تک پڑ جائے گا یہ جی جی جی نہیں نہیں بہت بہت بہت شاندار والا آیا ہے یہ پیس بہت ہی اچھا ہے ایک مرتبہ اگرآپ استعمال کریں گے اسے تو پھر کہیں گے کہ ہاں یہ فون ہے مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ آئی فون کی طریقے کی فیچر بنایا ہے اس میں جی جی جی جی اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کیش آن ڈلیوری مطلب کیش آن ڈلیوری پہ لیں گے تو اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اگر آپ آنلائن پیمینٹ جی یہ ڈسکاؤنٹ اس میں اس میں مطلب ٹونٹی پرسینٹ پڑ جائے گا آپ کو اور اگر آپ آنلائن پیمینٹ کریں گے تو اس میں آپ کو ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جی جی ون ایئر ون ائیر کی گارنٹی ہے اس کی ٹھیک ہے جی جی جی جی گیمنگ فون بھی ہے میرا ماننا ہے کہ ایک مرتبہ جو آپ میں نہ میرے شاپ پہ وزٹ کر لیجیے آپ اس میں صحیح سب کچھ صحیح مل جائے گا آپ کو جی جی جی جی جی تو آپ شاپ پہ جی جی آپ شاپ پہ وزٹ کر لیجیے وہاں ساری چیزیں ہم مل جائیں گے آپ کو بات ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو